जय झूलेलाल हा मां पंहिंजे घर में कलमनि या ॿिजनि सां ॿिन्हीनि तरीक़नि सां पौधा लॻाइण जी कोशिशि कई आहे मां पंहिंजे घर में गुलाब जे गुल जी कलम लॻाई जो थोरो वक्त ताईं त सुठी हली पोइ गर्मियुनि में उस हुजण सां हूअ ख़राब थी वयी हाल ई में मां पंहिंजे घर में मिठी निम जा ॿिजनि खां पौधा लॻाया आहिनि जो सुठी इलाही मस्तु तरीक़े सां वधनि पिया ऐं हूअ इलाही खुशबू मिठे निम जी सुठी ईंदी आहे